मायनक्राफ्ट ही एक गेम आसा जी जगांतली सगळ्यांत फेमस गेम आसा ही गेम खूब जाण खेळटात आख्ख्या जगांत आनी सगळ्यांक ही गेम खूब आवडटा हे गेमीन व्होडलें कांय आसाना बट जे गेमीन भितर जेन्ना तूं वयता तेन्ना ती खूब इंट्रस्टींग दिसता मायनक्राफ्ट ही तेतून कितें करपाचें आसता की भितर वचूंक जाय तुंवेन आनी तेतून तुंवेन वचू वचून मायन करपाचें फार्मींग करपाचें आनी तितकेंच हरशीं बट जेन्ना तूं भितर वयता तुका कळटा की हेज्या पेक्षा आनीक खूब कितें कितें तुंवेन कोरूं येता जेन्ना तूं मायन करता मायनींग करून करून तुका खुबशें कितें कितें कलॅक्ट करचें पडटा जशें की कोल आयर्न गोल्ड डायमण जशें जे रॅर सुद्दां आसता तुंवेन भितर जेन्ना तूं वयता गेमीन तुजे कडेन कांयच आसाना

केवजांनी वचून मायन करपाचें मायनींग करताना आयर्न मेळटा तुका तुका कोल मेळटा आनी ते मागीर यूज कोरून तुवेंन तुजें वॅपन्स आसात ते वाडोवपाचे तेंची स्त्रँत वाडोवपाची आनी बाकिचें वाडोवपाचें तेजें जें मागीर तुका खावपाक जाय खावपाक तुका एनिमल्स आसता ते एनिमल्स एक तर तूं फार्म कोरूंक शकता नाजाल्यार एक तुवेंन शेत लावपाचें शेतान तूं वीट लावंक शकता ब्रॅड क विटाचे मागीर तूं ब्रॅड कोरूंक शकता तूं बटाट लावंक शकता गाजर लावंक शकता एप्पल्स तुका मेळटा ते खावपाक सो ते मागीर तुवेंन खावपाचे तें सगळें जालें की मागीर जेन्ना रात जाता त्या गेमीन रातचें तुका कोण कोण मारपाक येता म्हळ्यार झॉम्बीज येतात क्रिपर म्हुणून एक आसा ते तुजे कडे येवन फुट्टात आनी तुका डॅमेज करतात ते सो तें सगळें जावंक जायना म्हुणून तुवेंन एक घर बांदपाक जाय तुजें घरांत रावोन मागीर तुवेंन एक बॅड करपाक जाय ते बॅडीर जेन्ना तूं न्हिदता तेन्ना इमिज्येटली सकाळ जाता आनी ती गेम अशी खूब इंट्रस्टींग आसा जेन्ना जेन्ना तूं फुडें वचत रावता तुका व वेगळे वेगळे आयटम मेळटा गेमीन मागीर विलेजर्जूय आसता त्या विलेजर्जां बरोबर तुवेंन ट्रेड करचें आसता ट्रेड कोरून तुका आनीक बरे आयटम्स मेळूंक शकतात मागीर ही गेम तूं फ्रँडां बरोबरूय खेळूंक शकता फ्रँडां बरोबर खेळटा तेन्ना आनीक मजा येता बिकॉज ते वेग तूं एकीत कडेन खेळटा सो ते एक वेगळें घर बांदता तूं एक वेगळें घर बांदता कोणा कडेन जेन्ना झगडपाचें बी आसता तेन्ना खूब जाण तुज्या बरोबर येता तुका हॅल्प बी करपाक तुजें कामां सगळीं फास्ट जातात कोणाक कितें जाय जाल रोखडें तूं हांगासल्लें थंय दिवंक शकता ही गेम हांव म्हज्या फ्रँडां बरोबर खेळ्ळां भावा बरोबर खेळ्ळां आनी खूब मजा येता ही गेम हांव युट्युबाचेरूय विडयोज बी पयता स आनी खूब जाण ही गेम खेळटा सो तेंकां पोवन तुका आनीक बरें दिसता की अशेंय लोक आसात आनी तेंच्या बरोबरूय तूं केन्ना खेळूंक शकता